ہماری دہلی میں کافی مقامی کاروبار ہیں جیسے جوتوں کا کاروبار لیڈیز سوٹ ساڑی کا کاروبار کپڑوں کا کاروبار چشموں کا کاروبار پتنگ وغیرہ کا کاروبار مسالو کا کاروبار اس سارے کافی ان سے دلی کی معیشت پہ کافی اہم ہیں یہ دلی کی معیشت کے لیے کافی اہم ہیں یہ پہلے چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے اب کافی بڑے ہو گئے بڑے شو روم میں بدل چکے ہیں یہ کافی بڑے بڑے شو روم کافی بڑے بڑے گوڈاؤن اور کافی لوگ دور دور سے یہاں یہ چیزیں لینے آتے ہیں اور خریدنے آتے ہیں دلی میں یہ ساری چیزیں اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے اس کو فروخت کرتے ہیں اور بیچتے ہیں دلی میں یہ ساری چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں اور اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ کافی بدل چکا ہے